जी हाँ हालही के दस दिनों के भीतर मैंने एक डष्टबिन ख़रीदा था जो कि मुझे बहुत ही ख़राब लगा डष्टबिन की क्वालिटी इतनी ख़राब था वह कुछ ही दिनों में टूट गया जब उसे हम ओपन करते थे तब वो जल्दी से नहीं खुलता था खुलने में भी इष्टक की प्रोब्लम होती थी